राज्य में सरकार पाण खे कीअं मदद करे रही आहे राज्य में सरकार नंढे मोटे बिज़नेस खे कारोबार खे हीअं मदद करे रही आहे हुननि खे टैक्स माफ़ु थी करे हुननि खे लोनूं थी ॾे जीअं माना हू लोन वठी सघनि ऐं पंहिंजे बिज़नेस खे अञा अॻियां वधाए सघनि उन्हनि खे कुझु ॿाहिरां मोकिलणो आहे या कुझु ॿाहिरां घुराइणो आहे हुन में बि सरकार हुननि खे मदद कंदी आहे उन्हनि जी उन में ड्यूटी घटि करे छॾींदी आहे ऐं ॿियों जेको पंहिंजी कच्छ में तरह तरह हैंड्रीक्राफ्ट आहिनि हू ॿाहिरि ताईं मोकिलींदी आहे जीअं माना हुननि खे सुठो ख़ासो कमाए मिले हू नंढे मोटे बिज़नेस के माफ़ु कीअं कंदी आहे टैक्स भरण खां ऐं हुननि खे एंक हू कंदी आहे कि घटि टैक्स भरीनि ऐं उन्हनि जी स्किल खे हुननि जी जेकी कला आहे उन खे हू ॾाढो अॻियां वधाईंदा आहिनि ऐं जेको पंहिंजो पुट बैकवर्ड्स एरिया में जेको पाण बिज़नेस लॻाईंदा आहिनि हुननि खे गर्वमेंट सत टका सब्सिडी ॾींदी आहे ऐं जेकी सिलाई वारी माइयूं आहिनि हुननि खे सिलाई वारी माइयुनि खे गर्वमेंट सिलाई मशीन फ्रीअ में गिफ़्ट कंदी आहे ऐं जे अगरि पढ़ण वारी माइयूं आहिनि त हुननि खे बि कंपनियूं आहिनि लैपटॉप गिफ़्ट म मिलंदो आहे फ्रीअ में जंहिंमें उहे कम करे सघनि सरकार तरह तरह जूं सब्सिडियूं थी ॾीनि जंहिंजो धंधो टी करोड़े खां घटि आहे हुननि खे साल में कुझु बि टैक्स न भरिणो आहे हिन तरीक़े सां पंहिंजी सरकार ॾाढी मदद रूप थी रही आहे सरकार